हैलो हाँ अब हैं हाँ हैलो हाँ आप बेगूसराय से बोल रहे हैं हाँ तो बताइए कि बेगूसराय में कौन कौन सा पर्व होता है और कैसे मनाया जाता है और कैसे कैसे इसका विधि है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जानते हैं हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जानना चाहते हैं हम जैसे तीज है कैसे तीज होता है काहे मनाया जाता है तीज हाँ काहे बात की

हाँ हाँ हाँ

हाँ

हाँ चलता है हाँ पति का दिल जायज़ होता है हाँ

हाँ हाँ ठीक है हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है ज़रूर आएँगे ज़रूर देखेंगे कैसे होता है क्या होता है देखना चाहिए हम आएँगे ज़रूर आएँगे आपसे ज़रूर मिलेंगे हम हाँ तब हाँ विधि को हाँ ठीक हाँ ज़रूर आएँगे हाँ आएँगे हम इस चीज़ के लिए हम उत्सुक थे और बोल हाँ तब और कोई